हैलो नमस्ते होर सनाओ बस ठीक तुस दस्सो नेईं इयां बस थोह्ड़ा जेहा बखार हा हां बिल्कुल ठीक तुस ते सनाओ हां जी हां जी बस ठीक दिक्खने आं जेल्लै टैम लग्गग ओल्लै आई जाह्गे अच्छा ठीक ऐ बिल्कुल बिल्कुल हां जी हां जी बिल्कुल ठीक तुस सनाओ होर अज्जकल केह् करा दे ठीक ऐ बनाने आं बनाने आं चलो दिक्खने आं जिस दिन फ्री होंदे उस दिन बनाने आं

ठीक ओके चलो ठीक ऐ फिर ओके